हमारा क्षेत्र के एक होनहार नेता जो कि शिवराज सिंह चौहान है इन्होंने अनेक प्रकार की योजनाएँ लाई गरीबी हटाई पहले गरीब लोगों को बहुत दिक्कत होती थी पैसे नहीं रहते थे इन्होंने उनको रोज़गार दिलाया रोज़गार के वजह से उनके पास भी पैसे आए अब पैसे आने के बाद वनली उसमें पेट भर सकते थे फिर मकान नहीं था तो उन्होंने मकान की योजना लाई मकान भी बन गए अब मकान भी हो गया और पैसे भी हो गए कमाने के लायक सब कुछ हो गया फिर उसके बाद समस्या रह गई कि अब खाना बनाने के लिए क्या करें तो खाना बनाने के लिए उनको जगह जगह भटकना पड़ता था फिर काम नहीं कर पाते थे तो उन्होंने उसके लिए गेस की सुविधा निकाल दी गेस दिए फ़्री में गेस देने के बाद में गेस सेलेन्डर हो गया चूल्हा हो गया फिर भरने के लिए पैसे की समस्या आई तो भरने के लिए भी उन्होंने सब्सिडी का समय निकाल दिया कि इसको अपन थोड़ा सब्सिडी के रूप मिले जिसका लाभ हर कोई व्यक्ति को बहुत अच्छे से मिला उसके बाद में लाडली बहेन योजना लाई पहले क्या होता था बहनों को बहुत दिक्कत होती थी कहीं जाना रहता था घर में पैसे मांगना पड़ता था आज एक हज़ार रुपये शिवराज सिंह डालते हैं इस वजह से बहनों को उसका बहुत लाभ मिला उसके बाद में घर घर में नल जल की योजना कर दी पानी आता है दिक्कत नहीं होती है फिर सड़क बनाई इस्कूल बनाए हॉस्पिटल बनाए जिसमें गरीबों को दिक्कत नहीं होए यहीं के यहीं इलाज़ हो जाता है और बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की सुविधा भी हो गई जिसमें बच्चों को ज़्यादे दिक्कत नहीं होती इस वजह से बच्चे भी अच्छे परसेंट से पढ़ने लगे फिर एक योजना निकाल दी जो अच्छे परसेंट लाएगा उसको पैसे मिलेगा लैपटॉप मिलेगा उसके बाद में अभी तो नई योजना और आ गई की जो अच्छे नम्बरों से पास होंगे उनको हम स्कूटी देंगे बच्चों में भी उल्लास हो गया कि हाँ हमको मामा स्कूटी दे रहा है अच्छे लगन से पढ़ते हैं उनका जीवन भी बहुत अच्छे से बिताने लगा और उनकी अनेक प्रकार के कार्य बहुत अच्छे से होने लगे